मुंहिंजो सभ खां सुठो जो राज्य आहे उहो मूंखे कर्नाटक ॾाढो वणंदो आहे ओर कर्नाटक में बि जो बैंगलोर शहर आहे उहो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मतिलबु साल में मुंहिंजा ॿ टे चक्कर बैंगलोर में लॻी वेंदा आहिनि काफ़ी उते सिंधी आहिनि उहो काफ़ी उते प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो आहिनि मां हाल में ई चार ॾींहं पहिरीं बि बैंगलोर में हुयमि ॾाढो सुठो शहर आहे एरपोट मां ॿाहिरि निकिरो त ॾाढी सुठी हरियाली बागु बगीचा ठहियल आहिनि हालांकी शहर खां थोरो परे आहे लेकिन मज़ो ईंदो आहे शहर ॾाढो सुठो साफु सुथिरो आबोहवा ॾाढी सुठी हूंदी आहे वैदर घणो करे गर्मी टाईप ई हूंदो आहे उते तव्हां सूट कोट पाइण जी ज़रूरत न हूंदी आहे त पाण जो स्टेट मूंखे सभ खां सुठी आहे हू कर्नाटक आहे और उन कर्नाटक में बि जो जॻहि आहे बैंगलोर उहो ॾाढी सुठी लॻंदी आहे और साफु सुथिरी आहे कोई अहिड़ी प्रॉब्लम न आहे अचणु वञणु में काई परेशानी न थींदी